کرکٹ کے بارے میں بتایئے کرکٹ بہت اچھا کھیل ہو گیا ہے اور کرکٹ میں کرکٹ میچ دو ٹیموں کے بیچ میں کھیلا جاتا ہے ایک ٹیم میں گیارہ ممبرس ہوتے ہیں اور دوسری ٹیم میں بھی گیارہ ممبرس ہوتے ہیں اور کرکٹ میں پہلے ٹیسٹ میچ ہوا کرتے تھے اور ون ڈے ہوا کرتے تھے اب ٹی ٹوینٹی بھی آ گیا ہے اور ٹی ٹین بھی آ گیا ہے اور آئی پی آئی پی ایل چیمپیئنز ٹرافی اس طرح کی ٹورنامنٹ کھیلے جاتے ہیں کرکٹ کو کھیلنے میں بہت مزہ آتا ہے اور یہ پہلے کرکٹ اسٹارٹ ہونے سے پہلے ٹاس اچھالا جاتا ہے اور پھر اس میں جو بھی ٹیم کے کیپٹن جو سائڈ چوستے چوز کرتے ہیں وہ وہ سائڈ آنے پر بیٹنگ یا فلڈنگ ہوتی ہے جو پہلے ٹیم بیٹنگ کرتی ہے اس کے دو پلیئرس اسٹارٹ کرتے ہیں کھیلنا شروع کرتے ہیں اور سامنے والی ٹیم کے گیارہ ممبرس وہ فیلڈ کرتے ہیں